میں نے دوسرا پروڈکٹ جو خریدا وہ ایئر فون تھا یہ ایئر فون کافی اچھا تھا اِس کے اندر آواز کی جو کوالٹی تھی وہ کافی بہتر تھی اور جب اِس کو ہم کان میں لگاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ اِس کے علاوہ کوئی دوسری آواز آس پاس میں نہیں ہورہی ہے حالانکہ کوئی بھی شور ہوتے رہتا تھا تو باہر کی آواز اندر کان میں نہیں جاتی تھی اور جو ایئر فون میں بجتا تھا وہی صرف سُنائی دیتا تھا اور بہت کلیئر بہت صاف سُنائی دیتا تھا اُس کی آواز بہت ہی کلیئر ہوتی تھی اور یہ ایئر فون جو ہے میں تقریبًا دو سال تک استعمال کیا اِس میں کوئی دقت نہیں آئی لیکن اِس کا منفی پہلو جو ہے ٹکنیکلی طور پر یہ تو بہت بہتر رہا لیکن اِس کے بار بار استعمال کرنے سے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے کان میں دقت ہونے لگی تھی کان درد کرنے لگتے تھے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ایئر فون استعمال کرنے کی وجہ سے کہ جب میں ایئر فون نکالتا تھا تو تو ایسا لگتا تھا کچھ سُنائی نہیں دے رہا ہے بالکل سُن ہو گیا ہے کچھ بھی سُنائی نہیں دے رہا ہے تو اِس کے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے کان میں تکلیف ہونے لگتی تھی